کڈس ویئر بچوں کے لئے ہوتے ہیں کڈس کڈس ویئر میں چھوٹے بچے بہت خوبصورت رہتے لگتے ہیں کہ اس کہ اس میں الگ الگ ورائٹی الگ الگ ڈزائنگ کے کپڑے ہوتے ہیں کیڈس کڈس ویئر پہ سے والدین اپنے بچوں کے لئے کپڑے لیتے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بچوں کے چہرے پر بہت خوشی ہوتی ہے کپڑا لے لے کر ٹیلر کے پاس سلانے میں جو ڈیزائن کیڈس کڈس ویئر میں بنتے ملتے ہیں وہ ٹیلر ویسے قسم کے ڈیزائن نہیں بنا سکتے اور کیڈس کڈس ویئر میں بہت ایسے کپڑے ملتے ہیں جس میں بچوں کو کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے اور ان کے چہرے پر ایک قسم کی خوشی جب محسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے تو ماں باپ دونوں کہ جن کو ایک قسم کا سکون ہوتا ہے اور ان کے چہرے پر ایک قسم کی مسرت آتی ہے جزاک اللہ